हूंदे ॿ तरीक़े जा पौधा आहिनि हिकु जंहिंखे पाणीअ जी ज़रूरत आहे ॿियो जंहिंखे न आहिनि उहे जेके थोरो ई पाणी भरे रखूं ईअं ई ख़ुदि ई ग्रो कंदा आहिनि हुननि खे त अंदरि ई पिया हूंदा आहिनि त हुननि जी त काई टेंशन न आहे जेके ॿाहिरि आहिनि उन जे मथां इएं सेट करे वेंदी आहियां की हिकु बॉटल ऊंधी लटिकियल हुजे हुन ढकण हेठो नंढो सो टुंग कंदी आहियां ऐं टेपो टेपो पाणी किरंदो रहे ऐं इएं करे पौधे मां पाणी पवंदो रहे न त पंहिंजी कमु वारी खे चई वेंदी आहियां या पासे वारनि खे चई वेंदी आहियां जीअं जॾहिं थियो जेतिरनि ॾींहनि लाइ